नमस्ते हाँ ये कह रहे हैं कि पाँच लोग जाऍंगे फेमिली पाँच फेमिली से हैं

कुल दर्शन कराना है हर स्थान पर

आपके काल भैरो हैं

संकठ मोचन हैं

तो इसका किराया क्या आप लोग ले लेंगे गाड़ी का अरे थोड़ा बताइए तो दिन भर का

एक एक गाड़ी का तो दिन भर में सब घूम लेंगे हम लोग दिन भर में तो हमारा दर्शन हो जाएगा अच्छा

अरे तो जाना धाम तो लगा है शहर में हाँ तो पहले पहले कहाँ घूमा जाएगा अच्छा मानस मंदिर संकट मोचन नहीं के विश्वनाथ जी

तब फिर पुरनके विश्वनाथ जी उसके बाद फिर महाकाल उसके बाद तो सारनाथ अंती में अच्छा अच्छा तो फाइनल फाइनल कहाँ तक होगा अच्छा अच्छा तो रेट में कुछ आँ हाँ हाँ ठीक ठीक